हर जगहके एक उमर होइ छै मेला ठेलामे घुमय लए जाइ रहियै छौड़ा सभके साथ अइसे अइसे बहुत भेलै झगड़ा मारि उरि नया दुर्गा पूजामे सरस्वती पूजा होइ छै ताहिमे सभ छौड़ा लण्ठबाजी करैत रहियै ओहो हमर रहय हर जगहके उमर रहै छै शादी ब्याह कए देलकै तऽ वहाँ आर ब्याह होइ छै उमर शादी ब्याह कियै वहाँ शादी छिकै हर जगह मारि होइत रहय झगड़ा होइत रहय घरोवला लोक परेशान होय जाइत रहय अठारह सभसँ खतरनाक उमर होइ छै बीससँ बाइस साल बीस बाइस सालके उमरमे बहुत खतरनाक होइ छै झगड़ा उगड़ा बहुत होइत रहय खेलय उलयमे मारि धारि ई ओ बहुत होय जाइत रहय फ्रीवला मारि भेलै तकरबाद ओकरबाद दरिया सभे देलकै जे झाड़ि उरिमे मारि भेलै सभ दोस्त जाइत रहियै घुमय मेला ठेलामे घूमैत फिरैत रहियै मेला जो लए कऽ रहय से लै रहियै खाइत पियैत रहियै रहए मस्तीमे